हुनर हमे इन्जीनियरिंग करनाइ हमरा आबै अछि मशीन पर काम करना सिखलए ट्रेनिंग लेने रहिए ऑटोमोबाइल इन्जीनियरिंग ऑटोकैडके ट्रेनिंग चललै हमर कॉलेजमे ऑटोकैड भी जानै छियै छह महीनाके ट्रेनिंग चललै रहै ओकरामे बहुत किछु जानलियै कम्प्यूटर भी हमरा आबै लऽ चलाबै लऽ के वाइ पी से कम्प्यूटर क्लास करलियै हमे आओर पटनामे टी आर टी सी से हमे ट्रेनिंग केलियै जे कि हमर कॉलेज से भेजलै रहै हमरा नीलिंग आओर टरलैक मशीन से काम करना लेथ मशीन से काम करना हमरा आबै हइ उतना एक्सपिरियन्स नहि हइ फिर भी करऽ लै हइ काम लेथ मशीन पे लेथ मशीन पे टर्निंग आबै लै करै लै वहाँ छओ छओ घण्टाके क्लास चलै रहै कभी आठ घण्टा भी होइ जाइ रहै कन्टिन्यू क्लास चलै रहै कन्टिन्यू क्लास करै रहिए मिनिंग आबऽ टर्निंग आबऽ आओर फिर ई मैकेनिकलमे तऽ बहुत बहुत चीज लिए मशीन से काम करै लऽ आबऽ लगभग ड्रॉइंग आबऽ करै लऽ ड्रॉइंग भी आबह हइ ड्रॉइंगमे मतलब फूल उलके बारेमे यही सब जानै हइ